हैलो बैंक मैनेजर सां था ॻाल्हायो मूंखे ॿुधाइणो हुओ की हिकु मैसिज आयो आहे जंहिंमें लिख चवे थो की मुंजो जेको सब्सिडी आहे उहा रुकिजी वई आहे त महिरबानी करे तव्हां मूंखे ॿुधाए सघो था त मुंहिंजो आधार कार्ड ऐं हीउ सभु कीअं लिंक थींदो ऐं मां कॾहिं अचा ऐं तव्हांजी बैंक में पंहिंजो आधार कार्ड ऐं इहे सभु लिंक करायां ताकी मुंहिंजी सब्सिडी मूंखे वापसि मिली सघे